हमरा एगो पसंदीदा फोटोग्राफर अछि जकर नाम पंकज कुमार अछि जेकि भागलपुर शहरमे रहैत अछि आ ई बहुत नीक फोटोग्राफर अछि हमर घरमे जब एकटा शादी रहय ताहिमे एकरा बोलबल गेल अछि हम एकरासँ बहुत किछु सीखलूँ फोटोग्राफीके बारेमे इ तरह तरह के फोटो लेत अछि खास करिकऽ शादीमे लड़का लड़कीके फोटो लैत अछि मंडपके फोटो लैत अछि आओर बहुत तरहके फोटो लैत अछि ई तरह तरहके शादीमे जायत अछि एकरासँ बहुत किछु सीखयलऽ हमरा मिललै हम एकरेसँ फोटो सीखलय लेबाक सिखलियै जाहिके कारण हम फोटो भी लय पाबैत अछि